हॅलो हा सर तुमचो नंबर मेळ्ळो म्हाका तुमी सुपारेचे डिलर न्ही हांव कोल्हापूरच्यान उलयतां म्हाजें नांव अनूप कुलकर्णी ना सर म्हाका पयलीं सांगात की तुमचे कडेन कसली वरायटी आसा कारण आमकां ती लोकल आमकां ती कोल्हापुरा हांगा जाता ती नाका आमकां आमकां गोंयची लोकल जाय आसली तुमचे कडेन ओके हा हा म्हळ्यार ही तुमची ट्रेडीशनल ओल्ड पद्धतीन केल्ली हे डोर्स बीन डोर्स न्ही धाकटी हेजी जाता ते न्हू हा हय ती नाका आमकां आमकां ती ट्रेडीशनल तुमची पयलींची जाय आनीक म्हाका ती पानमसाला आनी गुटखा खातीर तो प्रॉडक्ट करपा जाय ती हा ओके फस्ट क्वॉलिटीय ना एक नंबर हांव यूज करूं शकतां पानमसाला गुटका खातीर हा ओके हा बरें ओके इन दॅट केस हांव किदें करता न्ही आमी पर्सनली येता हांव गोंयान आनी मेळटा तुमकां मागीर आमी फुडलें डिस्कशन करया आ

बरें बरें हांव हांव मेळटां तुमकां गोंयान येयन मेळटा हा बरें बाय